मछली केना कोन मछली लेबै जे मछली लेबहो से मछलीके भाव बतैबै ओ सबके दाम जे छै रेहुके दाम होए जाइ छै साढ़े तीन सए रुपे साढ़े तीन सए हँ रेहुके दाम साढ़े तीन सए छै बोआरीके दू सए रेबा लेबै तऽ डेढ़ सए हँ बिजनेसे छिकै बिजनेसमे दू रूपा नहि लाभ होतै तब तक बालबच्चा छै खाएबला दू रूपा ओहोमे लाभ नहि होतै तऽ हम्मर बालबच्चा की खैतै इचना इचना छै आठ सए रुपे किलो हँ इचना छै आठ सए रुपे किलो छोटका इचना लेबै तऽ पाॅंच सए ओकरा से बड़ा लेबै तनिक मोटा छै से आठ सए रुपे छै हँ गरै छै दू सए रुपे आइ ज अयबै तऽ किछु कम बेस होए जेतै हूँ अयबहो कम होए जेतै

हँ रेहु अयबै तऽ अढ़ाइ सए रुपे लागि जेतै अढ़ाइ सए से होतै तऽ केना होतै करै छियै

नहि बर्फ बाला हमे रखबे नहि करै छी

दश बीस कम कैरि कऽ दै दिहो ठीक छै चैलि आयब